जय झूले मुंहिंजो नालो अशोक जेसवाणी आहे मुंहिंजे आसे पासे में स्वामी विवेकानन्द कॉलेज आहे सांईंस एंबीशन स्कूल आहे आचार्य कॉलेज आहे ओ एल पी एस आहे सेंट ऐंथनी स्कूल आहे मूंखे ॿ पुट आहिनि मुंहिंजा ॿई पुट स्वामी मां पढ़ियल आहिनि हिकिड़े ॼणे आई टी जो कोर्स कयो आहे ऐं हाणे मुंहिंजा ॿई पुट जॉब कंदा आहिनि